जि'यां कि तुसेंगी अ'ऊं सनान लग्गेआ कि मैं पिछले साल इक प्रोजेक्ट लैता देयालियै उप्पर उसलै आफर आए दा हा बड़ा स्हेई होर पैह्ले मै सोचेआ कि केह् लैं देयालियै उप्पर फ्ही सारे घरैआह्ले गी मिली'र होर मैं पैसे किट्ठे कीते ते होर मैं इक वाशिंग मशीन लैने दी सोची होर अ'ऊं आई गेआ डिस्ट्रीक्ट उधमपुर बिच्च जेह्की साढ़ी डिस्ट्रीक्ट पौंदी उधमपुर साढ़ा घरा कोला बस्सै उप्पर औना पौंदा होर अ'ऊं उत्थैं आया होर अ'ऊं इक वाशिंग मशीन लेती घरै गी होर उत्थैं ओह्दा मिगी फायदा इन्ना होएया कि जेह्के कि मतलब पैह्ले मैं अपने हत्थै कन्नै कपड़े धोने पौंदे हे होर ओह्दे बिच्च एह् होंदा कि तुस हत्थै कन्नै कपड़े धोगे फ्ही तुसें प्रेस करना पौनी सकाना पौंदे सारा किश करना पौंदा ओह्दे बिच केह् होंदा सारा सिस्टम होंदा जि'यां कि तुसें अगर जल्दी स्कूलै जाना होर तुसें कि तुस राती अगर तुस इ'यां धोगे तां कपड़े नेईं सुक्कने अगर वाशिंग मशीन घर रक्खी दी होगी तां ओह्दे बिच्च मतलब सारा किश सुक्की बी जं'दे होर प्रेस बी होई जन्दी जां कुतै जल्दी तुसें ब्याह् ब्याहें कारजें च कुदै जाना होगा तां कि जल्दी होई जंदी एह्दे आस्तै मैं ओह् प्रोजेक्ट यूज़ कीता होर अस इक मतलब ऐग्रीकल्चर आह्ले बन्दे न मतलब खेतीबाड़ी दा ज्यादातर कम्म करदे होर साढ़े कपड़े बी ज्यादे खराब होंदे ते एह्दा मिकी मतलब इन्ना क फायदा होएया कि जेह्के मैं अपने हत्थै कन्नै कपड़े धोना पौंदे ओह् वाशिंग मशीन च धोए सारा किश बाह्र औंदा मेरे आस्तै होर एह्दा मिगी बड़ा गै फायदा होएया होर हर घर बिच्च मतलब वाशिंग मशीन होनी चाहिदी होर तुसेंगी सारें सारें गी एह् प्रोजेक्ट यूज करना चाहिदा जियां कि मैं कीता तुस बी सारे इस प्रोजेक्ट गी यूज करो